सामग्री के मामले में स्थानीय समाचार चैनल और केंद्रीय समाचार चैनलों से बहुत अलग है केंद्रीय समाचार चैनलों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय समाचार चैनलों में सभी राज्यों या सामा सभी राज्यों के में जो भी समस्याएँ हैं उन सभी समस्याओं के बारे में वहाँ पर दिखाया जाता है सभी राज्यों के समाचार वहाँ पर दिये जाते हैं जब कि स्थानीय समाचार चैनल केवल अपने स्थान के ही समाचार दिखाते हैं और वहाँ पर अगर किसी जैसे अगर किसी किसान के किसी किसान किसानों के बारे में अगर कोई समस्या है फसलों के को लेकर अगर कोई समस्या हो रही है तो वापस स्थानीय समाचार चैनलों में वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करवाई जाती है उनके आगे जो उस समय जो समस्याएँ चल रही हैं उन समस्याओं का हल भी दिखाया जाता है तो स्थानीय समाचार चैनलों और केंद्रीय समाचार चैनल बहुत ही अलग है स्थानीय समाचार चैनलों में स्थान की ही हमें खबरें मिलती हैं देखने को और सुनने को जब भी केंद्रीय समाचार चैनलों में ऐसा नहीं होता है